म्हाका दिसता बरोतसो अशें बरेतशे ल्हान वेवसाय आसा म्हणजे उदकाच्यो बाटल्यो भरपाच्यो आसत किंवां कोण तरी पापड लोणचें आनी हें जें कितें कोरून विकतात किंवां आतां आमी गर्मेच्या दिसांनी जर पळयत जाल्यार घऱ्यांचे चिप्स जे आसात ते करून विकता हे अशें तरेचे बरेतशे वेवसाय जे आसात ते कोणीय करूंक शकता